जीअं की मां ख़ुदि हिकु सुठे फिटनेस क्लासिस जो ट्रेनर आहियां त उन जे हिसाब सां मुंहिंजे ख़ुदि जो पसंदीदारु खाधो हिकु हेल्थी खाधो हूंदो आहे उहो आहे जंहिंमें की असां आहे या असांजो नॉर्मल भोॼन आहे दाल चांवरु सब्जी चपाती इन खां अलावा मां कोशिशि कंदी आहियां की मां कोई बि जंक फूड ॿाहिरि आउटसाइड जो फूड या फ्राइड जेको फूड हूंदो आहे उहो जेतिरो थी सघे असां अवॉइड करण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं हेल्दी फूड जे मथां मां वधीक कोन्सनट्रेट कंदी आहियां छो त मां ख़ुदि अॼु पाण हिकु जिम सुठी तरीक़े सां या हेल्थ से रेलेटिड क्लासिस हलाईंदी आहियां त असांजी पूरी पूरी मुहीम रहंदी आहे ऐं मुंहिंजी पूरी पूरी कोशिशि रहंदी आहे की बई मां बॉडीअ खे काई बि अहिड़ी ग़लति आदत न विझां जंहिंजे करे बॉडी अॻिते हली करे तकलीफ़ु करे ऐं हेल्थ खे छॾे करे कुझु बि ग़लति तरीक़े जी बिमारियूं मुंहिंजी बॉडी में अचनि हिन जे लाइ मां जेतिरो थी सघे ओतिरी कोशिशि कंदी आहियां भई हिकु हेल्दी ऐं जे खाधो मुंहिंजी बॉडीअ में वञे ताकी मुंहिंजी बॉडीअ में अॻिते हली करे काई बि तरीक़े जी तकलीफ़ जो सामिनो करिणो न पए